नोङो फै स'ना रेस्ट'रेन्टनि मालिक ना नोंथां

ओरैनो आंनाव मोनसे फिसा प्रग्राम लादोंमोन नालाय दा आंनो नोंथांनि रेस्ट'रेन्टनिफ्राय मिसटि नांगौमोन औ औ दा मिसटिया थरसेयाव दामफ्रा बेसे बेसे गोलैयो माने आंनो एसे बुर्जायानो नांगौमोन हान्द्रेद सो नांगौमोन आरो जौसे थासो औ आच्चा दा एसे दिसकाउन्टफोरबा आं लाबोनाय जागौमोन आरो दे बिदिब्ला आङो गाबोन बेलासियाव थांनानै लाना फैसै दे दे